हेल्ल' नोंथाङा मबाइल दखान्दारमोन ने औ आच्चा आच्चा औ माने आंनो माने नोंथां मबाइलनि गोनांथि जादोंमोन आरोखि ओरैनो दा दा मा मा बुस्थुआ दङ नोंनाव जेनेबा मबाइला मा मा रोखोमनि सफैनानै दं बेसेबां बेसेबां दाम औ आच्चा आच्चा औ मबाइलखौ ना आच्चा ओरैनो नोंथाङा फाइनेन्स सिस्टेमाव नोंथांनि गलायाव ना दखानावहाय बिदि मोनगोन ना मोना फाइनेन्सनि औ आच्चा आच्चा बे फाइभजि ना मा बेफोरबो दङ ना नोंथांनाव फाइभजि फरजि औ औ औ औ औ औ आच्चा आच्चा औ औ बिदि दामनि मोनगोन ना अफार थागोन ना आच्चा माने आंनोहाय बे औ मबाइलखौ जेनेबा बबे बुस्थुआ दा सलिसिननानै दङ आं बेखौसो लागोन आरोखि मबाइलखौ आच्चा औ औ ओमफ्राय नों खैथासिम थागोन दखानाव होमबा माने आं दा लायनोसैमोन आरो मबाइलखौ दे होमबा नोंथा आं दाहाय नोंनि दखानाव लायनोसै होनबा मबाइलखौ दे औ औ औ दे दे दे होमबा दे होमबा